लेखन हांव बऱ्या पैकी करतां पूण एक एकदां अशें जाता की मना सारके लेखन जायना आनी मागीर फुडें पेनूच वचना ना जाय तशें विचार मनांत येता आनी म्हजें लोकांक आवडटले काय बरप अशें दिसतां खूबदां अशें जाता की तुमी बरयता ते धाडटा पूण तें छापूनय येना तेन्ना ही अवस्था जी आसा ती खूब वायट आसा तुजी उमेद मरता पूण केन्ना केन्ना म्हजे लेखन बरे ना म्हण कळ्ळे तेन्ना थोडे जाण आसता ते म्हाका आदार दिता ते म्हजी तुस्त करता तोखणाय करतात म्हणटात तूं बरयता ते सगळें बरें आसता तांची तीं उतरां आयकून म्हाका बरें दिसतां आनी जेन्ना केन्नाय एकादें पत्र म्हणा लेख छापून येयलो ते कोण तरी वाचता आनी फोन करून सांगता बेस्ट बरयलां म्हण तेन्ना सुद्दां आपल्या आपल्याकूच प्रोत्साहन मेळटा आनी आनीक बरोवन दिसता म्हाका जाय त्यो प्रतिक्रिया खूब जाणा कडसून येतात आनी जेन्ना एकादो वर्तमान पत्राचो संपादक फोन करून सांगता की तूं खरेंच बरें बरयतां म्हणून तेन्ना म्हजे पावलां जमनीर उरनां म्हणटात पळय तशें जाता की येदो व्हडल्या संपादकान म्हाजी तुस्त करप हांव खरेंच त्या लायकीचो आसा काय ना अशें मनांत दिसतां तरी पूण लेखन हो प्रांत असो आसा की तुका जे जे फिलिग्स जाता पळय ते व्यक्त करन दिसतां आनी ते जेन्ना दुसऱ्या मेरेन पावतात आनी त्यो वाचतात तेन्नाय खूब आनंद गावता असो हो लेखनाचो प्रकार जावन आसा